थैजोबखाबाय थैजोबनानै दाथ' बायहेरायाव जोङो दिंखिया मैगं खायो माब्लाबा मैखुनबो लाबोनानै मैखुनबो खानानै लाबोयो आरो मालाबा न'आव बिदिनो एसे एनै थायनायफोरखौ जायो गुबुन गुबुन बायदिसिना मैगं लाबोनानै जोङो खारौ दानि बोथोरावथ' नोङो खारौ खान्दाय बिबार मोनो आरो दिंखिया मैगं मोनो देवस्रोम बिलाइ मोनो आरो खिफि बेन्दों मैगं मोननानै जेनेबा जों न'आव लाबोनानै माने बायनायखौ मोनस्लाबाबो बे मैगंखौ लाबोनानै जों संनानै जायो आरो आरो आरो मैगंफ्राबो अनला अनला ओंख्रिखौ सङो जोङो एखनब्ला माबाजों मुदुफुल बिबारजों आरामसे अनला सोमनानै माइरंखौ सोमनानै जों अनलाजों मुदुफुल बिबार होनानै आराम खारदै आरि होबाय ओमफ्राय बिदिनो ग्लाब ग्लाब दैखौ फुदुंबाय अनलाखौ उरबाय जेनेबा आगोलावनो बिदिनो मुदुफुल बिबारफोरखौ एवनानै होबाय आरो माबायाव अनला ओंख्रियाव ओमफ्राय खारै होबाय आराम बिदिनो खारै अरनाय जायोबा अनला ओंख्रिया गोथाव आरो गोथाव जायो आरो मालाबा मैगंफोरखौ बायहेरायाव जोंनि दिंखिया मैगंबो खानानै लाबोबाय बेखौनो जाबाय बिदिनो न'आवबो एसे एनै जेनेबा एखनब्ला फोरला मैगं सबायबिमा बेखौनो खानानै जों जायो आरो